असांजे थाणे में सभिनि खां सुठो कुंज विहार जो वड़ा पाव मिलंदो आहे हुन खां पोइ मिसल पाव चाइनिज़ बि जाम नमूननि जा डोसा चिली मेदू वड़ो वड़ा पाव कुंज विहार जो जाम वधीक ई स्पेशल डिश आहे वड़ा पाव में जेकी थूम मुंङेरा ॻाढ़ा मिर्च चटनी विधलु हूंदी आहे हू महाराष्ट्रियन ई सुठी ठाहिंदा आहिनि